मैं तैरना बहुत अच्छा जानता हूँ मैं जब मेरी उमर थी तो मैं तैरता था मैं अपने तालाब में तैरता था तो मैं मैं सीधे तैरता था ऐसे ही तौड़ कर के हाथ फेंक कर के तौड़ मैं तैरता था पार मैं जो है कि ये मेरा तालाब जो है पार कर देता था और फिर उधर से उल्टा आते थे उल्टा भी तैरते तैर के पार करते थे फिर पानी में डूब कर के बहुत दूर जा कर निकलते थे उस पार निकल जाते थे और जो झील होती है ये झील की जो पानियां होती थी नीचे उतरता था ना उसके ऊपर चढ़ कर के सीधा उसमें तैर के बहुत नीचे चले जाते थे हमारे यहाँ गंगा जी हैं तो ये काशी की जो नगरिया है ऐसे ये हमारे सामने जो भदोही ज़िले का जो और गंगा जी जो गई है यहाँ से उसमें तैरते थे हम लोग ने हम तो बहुत यहाँ पर गए थे तैरने के लिए और क्या बोलते हैं ये करें एक हमारा मिर्ज़ापुर में एक तालाब है वहाँ भी तैरने चले गए थे एक झील है वहाँ पे तैरने गए थे इसके बाद में जब मैं बड़ा हो गया खाने पीने का ये वांदा पड़ गया तो मैं महाराष्ट्र चला गया तो महाराष्ट्र में सब तैरते थे तो बोला भाई हम भी तैरेंगे हम उसके अंदर हिल गया तैरने के लिए तो मैं बहुत सब से तेज़ी से मैं तैर कर के मेरी उमर थी अट्ठारह उन्नीस साल तो बीस साल की बीस साल की उमर थी साहब मैं मैं इतना तेज़ तैर गया सब को मैंने पीछे छोड़ दिया मैं उन सब से पीछे छोड़ दिया मैं उल्टा मैं तैरते हुए उधर से आया तो हम पूछा वहाँ पर जो सब बैठते वो बैठे थे ना वो लोग ने हम को क्या किया हम को इनाम दिया कोई दो रुपये दिया कोई एक रुपया दिया कोई तीन रुपये दिया मैं इनाम भी मैं वहाँ पर लिया था और दूसरी बात मैं तीसरी चौथी बार बोलना कि ये जो जो मिर्ज़ापुर जो होता है ना उसके बग़ल में एक बहुत बड़ा तालाब होता है मछलियों का वो मैं मुझे मालूम था उसमें मैं तैर गया जिस में बहुत बहुत सारी मछलियाँ थी कि मैं निकल के बाहर बाहर भाग गया इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी उसमें थी मार दे तो आदमी ख़त्म हो जावे बल्कि मैं तो उसमें तैर के वहाँ पार तो चला आया लेकिन साब जो देखा बोला नहीं इसमें तैराे नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा तालाब है